हमरसबके मिथिलामे जे कोहबर घर बनल बनै छै तऽ सबके अपन अपन पहिले तऽ लोक अपन सिन्दूर तेलमे दऽ कऽ तऽ बना दैत रहै आब आइ काल्हिके फैशन चलले हँ आब दोकानसँ जाकऽ अपन कलरसब खरीद लै छै सब रङ्ग बिरङ्गके आओर ईसब तऽ जे पेन्टिङ्ग बनाओल जाइ छै ओ तऽ पूर्वजेसँ जे जे बनाओल जाइ छै से बनाबै छै पहिले सिन्दूरेसँ बनेतै आब पेन्टिङ्गसँ बहुत सुन्दरसँ लोक पेन्ट कऽ कऽ बनेलक जे देखैमे सुन्दर लागै छै आओर ईसब तऽ लोक जे जे चीज बनै छै से तऽ वएह बनै छै कि ओ अपन सुन्दरता आब देखाबैके कारण जाकऽ अपन दोकानसँ खरीदकऽ सब रङ्ग बिरङ्गके कलर आनिकऽ अपन तहन बनबैए तऽ ओ देखैमे कनि सुन्दर लागै छै मगर जे जे दादी चाची काकीसब मतलब जेना जेना कहै छै तेना तेना अपन कोहबर घर बनाओल जाइ छै जे जे ओहिमे मतलब होइ छै जे जे चीज कोहबर घरमे तऽ ओसब चीज वएह तरीकसँ बनाओल जाइ छै कनिटा सुन्दर करैके दुआरे लोक अपन पेन्टिङ्गसँ कै लेलक पहिले तऽ सिन्दूरेसबसँ होइत रहै ईसब चीज आब पेन्टिङ्गसँ हुअ लागलै आब ब्रश त्रश सबसँ करै छै देखैमे नीक लागै छै ताहि दुआरेसँ आब पेन्टिङ्गेसँ सब करै छै